इन काम के अलावा तो मैं स्पोर्ट्स खेलती हूँ मुझे स्पोर्ट्स खेलना अच्छा लगता है जी के पढ़ना अच्छा लगता है और घर का काम तो खैर घर का काम करना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है मुझे पढ़ना अच्छा लगता है जैसे जी के है तो मैं मुझे एटलस खेलना बहुत अच्छा लगता है और है ना बैठे बैठे लोगों से मुझे सवाल पूछ्ना अच्छा लगता है जो उन्हें नहीं आता है वही में पूछती हूँ